मैथिलीमे तऽ हम तऽ हमरा तऽ नीक लगैए बाजैमे आओर हमर तऽ मैथिली मातृभाषा छी आओर गाँवमे तऽ हर जगह मैथिलीए बाजैत छै एहिमे ई नहि छै जे एहिमे बाजैमे कोनो गलत होइत छै मैथिलीकेँ केनाहिओ बाजल जाइत छै आओर हमर गाँवमे तऽ मैथिली सभ बाजैत छै आ बाजैत जे छै तऽ लागैत छै जे ओ मण्डन मिश्रके मण्डन मिश्रके धाम जकाँ स्वर्ग जकाँ सुन्दर लागैत छै आओर ई मण्डन मिश्रके तऽ गाँव छियै आओर ई गाँवमे तऽ मैथिलीके हरदम प्रचारे रहैत छै आओर हमरा ई भाषा बहुत नीक लागैए